मैंने एक सामान खरीदा था बाज़ार से दस किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान से जिसमें मैंने किचन का सैट मंगाया था जब मैं उसे घर लेकर आई और फिर मैंने उसे खोल कर देखा खोल कर देखने के बाद जब मैंने उसे टूटा हुआ देखा तो मुझे पसंद नहीं आया और फिर उसकी उसने मुझे पैसे लग गए जिससे कि मेरे पैसे तो बर्बाद हुए ही हुए और मेरा समय भी बर्बाद हो गया तो अब मैं नेक्स्ट बार जब कुछ सामान खरीदूँगी तो मैं दूसरी दुकान से खरीदूँगी और उसके बाद मैं दुकान वो वाली दुकान पर नहीं जाऊँगी वापस क्योंकि उसकी पैकिंग ख़राब थी और सामान भी अच्छा नहीं था और टूटा फूटा सामान निकला था इसलिए